जोंनि गामियावहाय माब्लाबा दैनि आंखाल एबा अखा गैयि जानानै हाफोरा रानस्रावदों रानस्रावनाय सोमजिदों एबा रानस्रावनाय जादों नामा मानोना बे माइ गायनाय समावहाय जोंनि जोंनि जोंनि एरिया एबा जोंनि माइ गायनाय दुब्लिफोरावहाय माइ खुहैनाय समावहाय थोजासे बिबांनि अखा मोनाखै आरो दै सारनो थाखायबो मेचिन भारा बा अवाटार साप्लाय बेफोरबायदिया बेफोरबायदि गैयिनि जाउनाव जोङो गोबां खहा जादोंमोन बा जों गोबां जाल्लायाव गोलैनांदोंमोन माइ गायनाय समावहाय जोंनि फोथारफोराव बा दुब्लिफोराव जों माइ गायनाय समाव जोङो माइ फुनो बा माइ फोनाय टाइमाव जोङो दैखौ रान दैखौ थोजासे बिबांनि मोनाखैमोन माइ खुबैनाय समाव जोङो अखा गैयिनि जाउनाव जोङो बोथोरनि बोथोरनि लेखाजोंनो खुहैनो मोनाखै जोङो एसे बोथोर बारहोनानैसो माइखौ खुहैहैनाय जादों मानोना जोङो एसे बारहोनायनि उनावसो जों अखाखौ मोननो हादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो माइ फोखांनायनि उनावबो बेबायदिनो माइ फोखांनायनि उनाव जोंनि जोंनि गामिफोराव बा जोंनि एसे एरियाफोराव दै अखा अखाया गोबां बिबांनि हानानै जोंनि माइफोरा एसे गाज्रि जादोंमोन बा गायनायफोराव एसे खस्थ' जादोंमोन गोबां बिबांनि दै बाना लोमनानै जोंनि माइफोरा गाज्रि जानायाव जोङो गोबां खहा जादोंमोन माइ गायनोसै समावबो दै बाना जाखांनायनि उनाव हाया गोबां बिबांनि रानस्राव जानायाव जोङो माइखौ खस्थ'यै गायनो गोनां जादोंमोन आरो फुनाय समावबो जोंनि माइया मोजां रोखोमै जानो हायाखै बा रज'नो हायाखैमोन मानो होनोब्ला दैबाना जानायनि थाखाय माइया माखासे गाज्रि जादोंमोन आरो गावनि रोदोमनाय बा रज'नाय बायदियै रज'नो हायाखैमोन बहायबा बहायबा गेसें बहायबा थैख्ल'नाय बेफोरबायदिया जादोंमोन आरो जोंनि माइ गायनायावबो गोबां सान्दुं गोलैदोंमोन गोबां सान्दुं गोलैदोंमोन बा गोबां सान्दुं बिबांनि थाखाय जोंनि हाफोरा रानस्राव जादोंमोन माइ फुजायैनि जाउनाव जोङो थाथ'नानै थाथ'नानै दैखौ नेनो गोनां जादोंमोन बा जोङो जोंनि टाइम मथे बा टाइमलि गायो जे दैखौहाय मोननो हायाखैमोन माइ गायनाय समाव बा माइ फुनाय समाव माइ फोजेननायनिफ्राय लानानै माइ हानायहालागै जोङो दैखौ गोसो बादियै मोननो हायाखैमोन मानो होनोब्ला जोंनि एरियाआवहाय दैया दैया जोंखौ गोबां खहा खालामदोंमोन मानोना दैबाना बांद्राय जानायनि थाखायबो जोंनि माइया गाज्रि जादोंमोन आरो दैबाना जाखांनानै हाया उनावहाय माइ गाज्रि जानायनियाव जोङो नेनो गोनां जादोंमोन बोथोरखौ बे जाउनावबो जोंनि हाया ने माइखौ नेनाय समाव जोंनि हाया रानस्राव जादोंमोन आरो अखाखौ नेनानै जोंनि हायाबो एसे रानस्राव जादोंमोन बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि ओनसोल बा जोंनि एरियायाव हाफोरा रानस्राव जादोंमोन आरो जोङो जोंनि माइ गायनाय बा माइ फुनायफोराव खस्थ'यै गायनांगौ बा फुनांगौ जादोंमोन